स्कूटर बाइक जे हुजण जो हिकिड़ो सकारात्मक प्रभाव इहो आहे कि हर जॻहि ते समय जी बचति थी आहे पहिरों जे टाइम में इहो सुविधा न हूंदी हुई त घर वारनि खे इलाही दिक़त थींदी हुई जा लायॻूं स्कूटर और बाइक अची विया आहिनि हर कम आसान थी वियो आहे माण्हू भीड़ भाड़ खां बची करे साइड में निकिरी करे पंहिंजो कम आसान करे सघंदो आहे इन चीज सां इलाही आराम आहे कि घर गृहस्थी में कोई सामान खपे ईज़ी थी वेंदो आहे कि उन समय मैनेज करणु उन चीज खे